हेल' अ आदा आं न'आव फैथ'बायमोनलै आदा औ खामानि हैद खामानिखोथ' आं एसे मोजांखोनो मावना फैदोमोन माथो आदा नङा बै बै खामानिखौलाय आं एसे मावना फैबाय मावना फैनायालाय ना जायासै नामा बे खामानि मावनाया होमब्ला गाबोनसो मावगोमोन आं थांफिनना

नङा मावनायालाय होबोदोंमोन होनायालाय होबोदोंमोन एसे खमफोरसो जाबायना माथाय होमब्ला

दे दे इबाराव खनसे थांब्ला मोजाङै मावसिगोन आदा बे मोनसेया गोरोन्थि जाबायब्ला

दे दे आं समफोर थांब्ला समफोर थांब्ला मोजां मावना हैसिगोन दाखालिनि दाख्लै साननैनि हाजिराखो माला होगोन होमब्ला आदाया दे इबार मोजाङै मावसिगोन औ खनसे थांब्ला जागोन दे जागोन अ आदा जागोन